जोंहा न'खराव लोमजाबा ओह जियानो हग जिखुनु लोमजाबाथाय बा गगा मोनबाथाय गुजुनाय जाबाथाय जाहा न'आव लाबोयो मानि लकेल दाव लकेल दाव लाबोयो ओमफ्राय लाबोनानै जोंहा मामाया लाबोयो लाबोनानै लकेल दावखौ सुब लोङो आरो बे सुबाव मानि खुखारावबो होजायो साराइयावबो संजायो जिखुनु जाहा खुखारावसो होयो मानि सिटि होनांगौ ना ओमफ्राय खुखारावसो होयो ओमफाय इदिनो दावखौ गोदाना लासिगोन ओमफाय आइथें आइथेंफोरखौबो होयो जिखुनु आइथें खर' इफोरखौबो होयो फिसा फिसा दानो ओमफाय दान्नानै ओह थाव होया बारा थाव होया इखौ दै होनानै रुनाय जायो खुखारावहाय ओमफ्राय इदिनो फानलु फानलु फियाज इदि होनाय जायो ओमफाय गलमुरिज इफोरबायदि ओमफ्राय मानामुनि बाहाय ओमफाय नोरिसिं बिलाइ ओमफ्राय ओमफ्राय इ खिफि बेन्दों इफोरखौ होयो दे देग्लिनानै होयो आरो ओमफाय देग्लिनानै होयो आमफ्राय इदिनो सङो ओमफ्राय फानलु होयो फानलु खेबजां ओमफायबो जायो ओमफाय फानलु फिरिंगि फिसा फिसा इयो मानि मोजां जायो आरो इखौ होनानैहाय देनानै ओमफ्राय इफोरखौबो देनांगौ मानि माना मुनिखौबो देनांगौ उन्नांगौ ग्रिनदाराव उननानै ओमफ्राय इदिनो होनांगौ होनानै मानि खुखारखौ सिल मारिनानै सिटि सिटि होबानो जासिगोन ओमफाय हालदै होनोबा होजागोन हालदै होयाबाबो मोजां जायो मानि बेमारनि थाखाय हलदैआबो एसे मोजां नङा ओम ओमफ्राय संख्रि बाहाय होनानै इदिनो मोन्नै मोनथाम मोन्नै मोनथाम मोन्नै मोनथाम मानि सिटि होनहोगोन ओमफाय दैखौबो होगोन मानि सुब लोंनोसो नालाय ओमफाय दैखौबो होगोन इदिनो होनानै इदिनो सिटि मोन्नै मोनथाम होसिगोन लोंसिगोन ओमफ्राय सुबखौ लोंनानै मानि मार बाहाय ओह मानि देहाखौ बाहाय मोजां नांगोन ना सुब लोंबाथाय ओमफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय इदिनो मोजां नाङो लोंनानै देहाखौ स्रां मोनो नों जेखुनु लोमजाबाबो बा खर' साबाबो बा गुजुबाबो गगा मोनबाबो इफोरखौ लोंनागौ स्रां मोनो ओमफ्राय बे मुलिया ओमफ्राय बे जेनबा गगा मोन्नाय गुजुनाय जाबाबो ओमफ्राय मुलिया इफोरखौ ना बेदरखौ जायाबाबो बे जनदिस बे जनदिसनि मुलि मोनो ना बियो मानि मानि सबखानि मुलि बेफोरखौबो मुलिफोरखौबो रुनानै जाजायो दैया बाहाय जेनबा दै गोदौबाय थानाय टाइमआव बे मुलि बे गावलिया मुलि मोनो ना बाजारावहाय इखौ लाबोनानै मोन लाबोनानै सेफ्लेनानै दैयाव होनानै गोदौ होनांगौ गोदौ होनानै लोंनांगौ बाहाय मोजां नाङो ओमफाय इदिनो